चुनाव के दौरान मुझे कई तो नहीं कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा जैसे शुरुआत में जब लिस्ट आती है उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं मिल रहा था तो कुछ दिक्कतों के कारण जोकि मेरे साइड से नहीं हुई थी सामने वाले से हुई थी कि उनकी साइड से मेरा पता गलत डल गया था जिस वजह से लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा था मेरा जो वोटिंग का बूथ था वो बहुत ज़्यादा दूर का था क्योंकि पता की जो दिक्कत हो गई थी उस वजह से फिर मैं जैसे तैसे वहाँ उस बूथ पर पहुँची तो उन लोगों ने भी मना कर दिया की लिस्ट में नाम नहीं क्योंकि आपका पता यहाँ का तो डला हुआ है लेकिन अपका दूसरा एरिया का भी पता डला है तो आप उस चक्कर में मेरा दो जगह नाम डल गया था मैंने दोनों जगह जाकर बात की तो मेरा दूसरी जगह मुझे मिला जो फिर जा के मेरे लिए थोड़ा हो पाया कि मैं वह पर जाकर वोट कर पायी तो इस वजह से मुझे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा